हाँ मुझे दस से दस लाख के बीच में पाँच संख्या याद है एक लाख नवासी हज़ार नौ सौ नौ दो लाख पचासी हज़ार पाँच सौ पाँच तीन लाख अस्सी हज़ार छः सौ आठ चार लाख पचास हज़ार पाँच सौ पाँच पाच लाख साठ हज़ार छः सौ छः